ہاں سر نمستے میں راجندر بات کر رہا ہوں میں دلّی سے بول رہا ہوں اور میری بچی کی ابھی چھٹیاں چل رہی ہے گرمی کی تو اس کے لیے سر ڈانس کی کلاسز کے لیے میں نے آپ سے کال کیا تھا آپ کا وگیاپن دیکھا تھا میں نے تو سر کیا کیا کتنے دن کا کورس ہے کیونکہ چھٹیاں ہیں ابھی ڈیڑھ مہینہ تک جی جی

جی جی جی جی

ہوں ہوں جی جی ٹھیک ہے جی جی جی تو سر اس کا کیا فیس رہے گی اچھا اچھا ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے پھر میں کل یا پرسوں میں وزٹ کرتا ہوں آپ کی اکیڈمی اور میں آپ سے بات کروں گا پھر سے ہے نا سر جی جی جی جی ٹھیک ہے سر تھینک یو